हम लोग किसान जो है सो गाय गाय बकरी पालतें है है न गाय बकरी के गोबर जो उसका निकलता है उसब कुछ उपला के खाना उपलब्ध करातें है चुली के जलावन में दिया काम में आता है समय से आपन और सबेर में हम लोग उठतें हैं मवेशी के बथान को साफ़ सुधरा करतें है और उसको जितना भी उसका गोबर होता है उसको जैसे उठा कर के ऐ एकत्र करतें है हम लोग खड्डा में फिर रखते हैं खड्डा में उसका गोबर जो है सड़ता है तब उसको किसी काम में उपयोग में लातें है जैसे कि खास कर के हम लोग जैसे अप्रिल और अप्रिल मई में उसको उठा लेतें है उसमे से खड्डा में से उठा कर के उसको फिर जैसे कि साग सब्ज़ी है उसने दिए मकई लगाना है गेहूँ लगाना है खेत में छींट कर के उसको जुताई जोता देतें हैं जुताई कराने के बाद फसल भी लगातें है इससे हमारा फसल अच्छा होता है

गऊ का मूत का जैसे हम लोग गाई ऐसा नहीं व्यवस्था है जो गम मूत्र के जैसे मतलब खाद के रूप में जो लिया जाता है सुनते है बाहर बाहर उसका बहुत उपयोग होता है हम लोग हम लोग का ऐसा व्यवस्था नहीं है तो नष्ट हो जाता है वो मवेशी के घर में ही सूख जाता है या ज़्यादा हुआ तो उठा कर फिर वही जहाँ गोबर फेकतें है वहाँ फेंक दिये उसको उसी पर समझिये की उसका भी उपयोग होइये जाता है लेकिन उसका उपयोगिता का ऐसे मतलब डाइरैक्ट नहीं हो पाता है सुनते है दूसरे दूसरे गाँव में उसको लीटर से नाप कर के किसान से लिया जाता है किसान का आमदनी बैठ जाता है हम लोग ऐसा नहीं व्यवस्था है कुछ किसान हमारे यहाँ ऐसा भी है कि उसको गोबर को अगर उन्हें खाद बनाने के रूप में उसे पल देतें है उसमे अचाली से उसमें खाद बनाते हैं उसमे फिर उससे अच्छा खाद आ जाता है और बीस किलो बाईस कलो पच्चीस किलो काठा के हिसाब से छींटते हैं उसको तो सब फसल हमसे भी अच्छा होता है ये सब हम लोग करते है काम मबेसी से नियुज निकलता है उसको हम लोग जो अपना कुछ खाने के लिए रखे जो ज़्यादा हुआ उसे बेच देते हैं उससे मवेशी के दावा दावा चारा लेने में हम लोग को सहायक हो जाता है बकरी पालन भी होता है बकरी पालन में बकरी के दूध तो नहीं निकलते है लेकिन उससे जो संख्या बढ़ता है बच्चा होता है उसका उसको समय समय पर बेच देतें है तो माँस के रूप में सब प्रकार ले जाता है तो माँस उसका विदेश में बढ़ता है हम लोग को कुछ पैसा मिल जाता है तो उससे आर्थिक स्थिति परिवार चलाने में सहायक होता है यही हम लोग का वेवस विधि व्यवसाय है समय स समय समय पर खेती करना समय समय पर मवेशी को फिर सुबह शाम उस मवेशी में लान लाना है सुबह में उसको चारा के लिए फिर से लाये फिर उसको कटे खूटे उसको साफ सुथरा बनाना था रखरखाव घर का व्यवस्था सही किये किसान में भी वही वही प्रक्रिया शाम में भी बधान को साफ करना है फिर जितना गोबर बनता है उसको उठा कर फिर खड्डा में रख देना है उसको वो वह खड्ढा में रख कर उसको समय समय पर उसको छाप देंतें है हम लोग छापने के बाद सड़न हो जाता उसमें सड़न होने के बाद उसमें तैयार तैयार हो जता है तैयार होने के बाद हम उसको खेत में कर लेते हैं पटातें है उससे हम लोग का फसल बहुत अच्छा होता है और खाद खाद है जो सो रासायनिक खाद जो है सो कम उपयोग करते है हम लोग